औ आंनिया सिगांहाय उन्दै समावहाय गोबांथार लोगो दङमोन ओमफ्राय जोङो बे लोगोफोरजोंनो जोबोद माने बे आंनि लोगोफोरजोंहाय गोबां लोगो जायोमोन जोबोर अनलायोमोन जोङो आरो ज' ज'नो दैफोर दैयावबो ना गुरहैयोमोन सम सम आरो सम सम साम' खांख्राय बेफोरबायदिबो लोगोजों लोगोफोरजों ज' जानानैहाय हमहैयोमोन खनहैयोमोन आंनि लोगोफोर उन्दैनि लोगोफ्रा जोबोर मोजां मोजांमोन आरो माने बयबो बयजोंबो अनज्लायनानै थायोमोन ज'नो आरो रावजोंबो नांज्लायामोन आरो नांज्लायबाबो दसे दसेनो नांज्लायनानै दसेनो गोरोबलायफिनोमोन बेबायदिनो आंनि उन्दैनि लोगोफ्रा जोबोर मोजां मोजांमोन आरो दायो बिसोरबो गुबुन गुबुन माने जायगा माने गामिफोरावहाय हाबा जाहैजोबबाय आरो अब्लाबो दाबो जोङो खबर लालायो माबोरै दं माबोरै गैया माबायदि फिसाफोरा माबादि फरायो फराया बेफोरनि बागैहाय रायज्लायो समावहाय फन हरनानैहाय आरो आंनि नखरनि बागै बुङोब्ला आंनि नखरनि मानसिफोर दङ बिहाव बिखुनजो फिसाय फिसाफोर दङ आंनि फिसाफ्राबो गोबांथार लेखा फरायनायावबो मोजां गोथौ गोथौ फरायबाय आरो बिसोर फरायनायावबो मोजाङानो गोसो होनानै फरायो बेबायदिनो आंनि बिहाव बिखुनजोफ्राबो मोजाङानो जोबोर अनो बेबायदिनो अनज्लायनानैहाय थायो आरो जोङो